हाँ हमारे यहाँ नल का ही पानी आता है नल का पानी बहुत साफ होता है जो कि तिगरे से आता है परंतु कुछ समय पहले ऐसा नहीं था हमारे घर पे पहले भी नल का पानी आता था परंतु वो पहले गंदा आता था जो कि अब कुछ समय से साफ आने लगा है हम नल के पानी को थोड़ा गुनगुना करके उसे अपने उपयोग में इस्तेमाल में लेते हैं पीने में भी हम नल का पानी ही इस्तेमाल करते हैं हालाँकि हमारे घर पर बोरिंग लगी हुई है परंतु हम बोरिंग का उपयोग न करके नल का पानी का उपयोग अधिक करते हैं नल का पानी बहुत ही अच्छा होता है जो कि तिगरे से आता है हमारे यहाँ पर तिगरे की सप्लाई आती है उसमें नल का पानी आता है नल का पानी का हम उपयोग अधिक करते हैं बोरिंग के पानी के उपयोग से ज्यादा नल का पानी का उपयोग हम ज्यादा करते हैं